ऑटोमिक क्षेत्रमे हमर वर्माजीकेँ दरभङ्गाकेँ वर्माजीकेँ नाम आबैया नालन्दा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय अत्यन्त प्राचीन दुनियाँकेँ समग्र ज्ञान देबऽके एक मात्र विधा छल वर्त्तमानोमे पटना इन्वर्सिटी जे छै ओहि इन्वर्सिटी समृद्ध इनवर्सिटी रहल एहि आ ओहिठामके जे मेधावी छात्र सभ छथि पटना इन्जीनियरिंग कॉलेज पटना एकर बहुतो रास जे छै से लोकसेवामे बहुत उच्चतम स्थान प्राप्त कयने छथि आ बिहारकेँ जहाँ तक मेधाविताकेँ चर्चा छै तऽ मेधावितामे बिहार कहियो पाछु नहि रहलय इवन यु पी एस सी तक मे सभ बेर अपन प्रतिनिधित्व ई कऽ रहलै यऽ दसटा पाँचटा एहिठामकेँ बच्चा जे छै से ओहिमे यु पी एस सी पास करै छथि आ भारत सरकारकेँ प्रसाशनिक सेवामे ओ अपनाकेँ स्थापित करय छथि हमरा नहि लागैया जे बिहार कोनो भी प्रान्त से पंछा छै आ बिहारकेँ चाहे ओ सम्राट अशोक होथि वा दरभङ्गा महाराज होथि वर्तमानमे जतऽ कतहुँ भी ककरो हमरा नहि लागैया अपना सभमे सभटा जे छै से सम्पुर्ण आ बहुत नीक रहल जे दूनिआकेँ सम्पुर्ण भारतकेँ एकीकृत करबामे जे चाणक्यके योगदान रहय ओहि चाणक्यके योगदानके से सम्राट अशोक छलाह वंशज आ नालन्दा विश्वविद्यालय जे छै से नालन्दा विश्वविद्यालय आ वर्तमानमे जे एखन अपनेकेँ पाकिस्तानमे छै तक्षशिला विश्वविद्यालय ई सभ जे छै से हमरा सभक ओहु समयमे दुनिआकेँ ज्ञान देबऽ

एहिठामा एवं नालन्दामे ओ एलाह हुनकर बहुत रास पुस्तक सभमे चर्चा छै नालन्दाकेँ बिहारकेँ ताहि दुआरे बिहार सभ दिनसॅं समृद्ध रहलैया आ समृद्ध रहत